हमरा ई लागयए जे खाना बनाबयक काज मात्र महिलेक नहि अछि ई काज पुरुषोके करना चाही किआ तऽ कखनो कालके होयए कि कखनो महिला चलि जायए कतहुँ तऽ पुरुषसभकऽ बड्ड दिक्कत भए जायए भानस करयमऽ ओकरासभकऽ ओसभ सीखने नहि रहयए तऽ ओकरा सभकऽ दिक्कत भए जाय यऽ एहि लेल हमरा ई लगैत अछि जे ई काज दुनू गोटेके करना चाही मिल जुलिकऽ करना चाही कखनो काल अगर महिला बीमारे भऽ गेल उठिकऽ खाना बनाबै बनायल नहि जाय रहलए तऽ अगर पुरुषकऽ आबयए तऽ ओ कऽ सकैतए एहि लेल हुनको सीखना चाही कुनू भी काज जे होयए महिला पुरुष दुनूकऽ करना चाही मिल जुलिकऽ किआ तऽ कखनो काल संजोगे होय छै एहन तऽ दोसर पर निर्भर रहय पड़यए पुरुषसभकऽ तऽ से नहि होयबाक चाही पुरुषसभकऽ भानस करबाक चाही हमर परिवारक जे पुरुष यऽ जेना हमर बाबूजी अछि तऽ ओ खूब ओ हमर भानस करैत अछि किआतऽ ओ दिल्लीमऽ रहैत छलाह तऽ ओतय हुनका अपने करऽ पड़ैत छलाह तऽ ओ बड्ड नीक बड्ड स्वादिष्ट खाना बनबयए हमरा तऽ ई लगयए जे हमर जे माताजी यऽ ओकरासँ नीक हमर बाबूए जी बनबयए किआ तऽ ओ बड्ड स्वादिष्ट बनबयए बड्ड नीक जेकाँ मसालासभ दैतए सब्जीसभमऽ भातसभ खूब सुन्दर जेकाँ बनबयए खूब साफ सुथरोसँ बनबयए तऽ एहि लेल हमरा लागयए जे दुनूगोटेक मिल जुलिकऽ करना चाही